گوتم بدھ نگر لوک سبھا حلقہ شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے اسی لوک سبھا حلقوں میں سے ایک ہے بلند شہر اور گوتم بدھ نگر اضلاع میں پھیلا ہوا ہے یہ حلقہ دو ہزار دو میں تشکیل دیے گئے ہندوستان کی حد بندی کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر پارلیمانی حلقوں کی حد بندی کی نفاست کے ایک حصے کے طور وجود کیا گیا گوتم بدھ نگر لوک سبھا حلقہ پانچ ودھان سبھا قانون ساز اسمبلیوں کے حلقوں پر مشتمل ہے نوئیڈا زیور اور دادری جے بی نگر ضلع کے تحت آتے ہیں جبکہ سکندر آباد اور خرچا بلند شہر ضلع کے تحت آتے ہیں اور یہاں کے کچھ جو ایم ایل اے ہیں ان کے نام ہیں جیسے گوتم بدھ نگر میں پنکج سنگھ ہیں تیج پال ناگر ہیں دھیریندر سنگھ ہیں اور اگر ہم بلند شہر حلقے میں دیکھیں تو لکشمی راج سنگھ ہیں مناکشی سنگھ ہیں انہوں نے بہت سے کام بھی کیے ہیں حلقے کے لیے بہت سی سڑکیں بنائی ہیں اور اسکول بھی بنائے ہیں بہت سے کام کیے ہیں